सरकारी योजनाऊं की तहत प्रदान करण वारी स्वास्थ्य सेवा जी क्वालिटी त सुठी थींदी आहे पर सरकारी इस्पतालुनि में क्वालिटी सुठी पर डॉक्टर सुठा न थींदा आहिनि डॉक्टर सुठी तरह न ट्रीटमेंट कंदा आहिनि न ऐं सरकारी इस्पतालि में वञण सही लॻंदो आहे छो की हुते असांजे पैसनि जी बचति थींदी आहे इलाजु सुठी तरह थींदो आहे ऐं प्राइवेट सेंटर में त पाण खे रुॻो पैसा ॾियणा पवंदा आहिनि सरकारी इस्पतालि में पैसा न ॾेई करे बि पाण खे ॾाढी सुठी सेवाऊं मिलंदियूं आहिनि छो की हुन में इलाजु सुठो थींदो आहे पंहिंजो सरकारी इस्पतालि प्राइवेट इस्पतालि खां चङी तरह सुठी आहे पर हुन में डॉक्टर नथा बिल्कुलु नथा ॿुधनि प्राइवेट में डॉक्टर सुठी तरह ॿुधंदा आहिनि पैसा वठंदा आहिनि त सरकारी इस्पतालि में पैसा नथा वठनि त डॉक्टर नथा ॿुधनि